अखबारक क्षेत्र मे जखन कखनो हमरा एक्सक्लूसिव खबर भेटैया जे खबर हमरेटा भेटैया दोसर के नहि भेटै छै ओहिकाल मे हमरा बड ख़ुशी होइया आइ हम बाइलाइन खबर भेटत हमरा बा आइ हम एक्सक्लूसिव खबर छापि रहल छी बा लीख रहल छी